नमस्ते हाँ जी आप आप क्या सब्ज़ी बेचते हैं अच्छा आप बता सकते हैं क्या कि आपके पास क्या क्या सब्ज़ी है मुझे सब्ज़ी का दरकार है तो आप एक बार बता सकते है क्या क्या बेचते हैं अच्छा तो दरअसल बात यह है की मुझे जो सब्ज़ियाँ लेनी है वो हम मेरे घर में शादी है तो जो सब्ज़ियाँ का ओडर देना है वो मुझे बड़े बड़े उसमें चाहिए और क्या कहते हैं शादी के हिसाब से मंगवाना है तो आप उतना उतना में उतना दे पाएंगे ज़्यादा अच्छा तो अच्छा तो अप मतलब अब मेरे को ये बताइए आप अगर शादी के लिए खरीद रहे हैं तो आप कितना मोल भाव लगाएंगे हाँ वह तो हम समझ रहे हैं आपका बात पर जैसे घर का इस्तेमाल के लिए तो आप जितना भी बोलेंगे हमें तो देने ही होगा अब शादी में इतना बड़ा आपको औडर मिलेगा तो थोड़ा तो कम करना पड़ेगा न अच्छा तो मुझे मुझे मुझे जैसे आलू पचास ये पचास किलो चाहिए फिर आपका मटर पचास किलो चाहिए गोभी बीस किलो चाहिए पत्ता गोभी बीस किलो चाहिए तो आप ये सब का हिसाब कितना लगाएंगे

अच्छा अच्छा आपके पास ये प्याज अदरक लहसुन अच्छा तो आप लिख लीजिए मुझे क्या क्या चाहिए आलू बीस किलो मटर नहीं आलू पचास किलो मटर पचास किलो गोभी बीस किलो पत्ता गोभी बीस किलो आप क्या कहते हैं फिर क्या टमाटर आप एक काम करिये पच्चीस किलो कर दीजिए फिर और हाँ अब अभी तक तो इतना ही है और कुछ अलग से चाहिए होगा तो आप वो